जाहानि माबा फुल गायनायाव मैगं गायनायाव जाहा सिखा नांगौ खदाल नांगौ रुवा नांगौ आरो माबा बे मैगं गायनायफ्राव नांगोलजों हाल बोनानै गायो आरो खन्थाजों माइसा दाङो आरो फुल गायनायाव दै लुनांगौ आरो खादा नांगौ मग नांगौ दै फुलाव दै लुनो मग नांगौ आरो मैगं गायनायाव नों नांगोलजों हाल बोनानै गायो आरो खन्थाजों माइसा दाङो आरो रुवाजोंलाय नों दान्थि दान्था बिदिनो इसे एनै दान रज' रलाखौ दानसिनानै हा नांगालजों एवो आरो एवनानै आरो नों खन्थाजोंबो माइसा दांनानै आरो फुल इरिफोरखौ गायो खन्थाजों हा माबानानै हा जावनानै फबनानै गायनांगौ नालाय फुलखौबो बिदिनो खालामो आरो ओमफ्राय फुलावबो जों दै लुनो बाल्थिं नांगौ मग नांगौ आरो ओ इदिनो माबाना खेति मावनाय फुल आबाद खालामनायखौ मोजां मोनो आरो आङो